ہاں ہیلو جی جی ہم آج سے بول رہے ہیں جی جی جی بالکل مِل جائے گا جی جی اور

سر بریانی کس کا چلے گا چکن یا مٹن ہاں سر اگر آپ مٹن بریانی منگاتے ہیں اگر آپ تین کے جی سے تک اگر مٹن کا آفر کرتے ہیں سر بریانی تو اُس پہ آفر ہے اُس پہ دس پرسینٹ کا ڈسکاؤںٹ ہے جی صرف مٹن پہ نہیں سر چکن پہ نہیں ہے سر جی چکن پہ نہیں ہے نہیں سر پراٹھا وغیرہ پہ نہیں ہے صرف جو ہے کہ مٹن بریانی پہ ہی ہے ڈسکاؤنٹ کا آفر ہے جی سر تین کے جی تین کے جی جی ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ہاں ٹھیک ہے تو سر آپ سر آپ کے یہاں پندرہ منٹ میں پہنچ جائے گا سر آپ اپنا جو آڈر نوٹ کر لیجئے دو کباب پراٹھا اور دو انڈا پراٹھا تین کے جی مٹن بریانی ایک کوک سر کوک ہاف چلے گا یا ایک لیٹر میں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر اور اور آپ کا اور کچھ ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شُکریہ سر آپ کو پندرہ منٹ میں آڈر آپ کو مِل جائے گا سر اوکے